आमच्या भारत देशांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक रावतात प्रत्येक जाग्याची भाशा कपडे पदार्थ वेगवेगळे आसता दक्षीण भारत थंय अशे प्राचीन जागे पळोवपाक मेळटात पूण उत्तर भारतांत गेले जाल्यार आमकां देवळां बी खूब पळोवपाक मेळटात लास्ट टायम हांव केरला उटी कोइंबतूर गेल्लें थंय इतलीं सुंदर देवळां आमच्या गोंया पेक्षा इतलीं सुंदर देवळां आसात थंय आनी थंयचें जेवण सुद्दां इतलें बरें आनी म्हारगूय ना हांगा आमकां पांच दोन नग घेतले जाल्यार आमचे दोन हजार जाता थंय तूं सोडा बी तशें कांयच घालना इतलें स्वादीश्ट आनी इतले मायेचे लोक ते वाडपाक सुद्दां आवडीन वाडटात